جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی کچھ تجاویز کیا ہیں میرے گھر میں جو ہے میں نے اپنے دادا وغیرہ کو دیکھا مطلب دادا ابو وغیرہ کو دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں گھڑ سواری کا رواج رہا ہے تلوار بازی اور ایک بڑے گھر میں رہنے کا رواج اور ایک قالین بچھانے کا رواج رہا ہے تو اس چیز کو میں محفوظ رکھ سکوں تو اس کے لیے میں نے خود رائڈنگ کلب جا کر وہاں گھڑ سواری سیکھی ہے تاکہ میں اسے اس کی اہمیت کو اور اچھے سے جان سکوں اسی طرح اسی طرح میں نے تلوار بازی سیکھی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو میرے یہاں پر جن چیزوں کا میرے یہاں پر رواج رہا ہے تاکہ میں ان چیزوں کو سیکھ کر ان کی اہمیت زیادہ سے زیادہ جان سکوں اور اسے اپنی آنے والی نسل تک اس چیز کو پہنچا سکوں تو اس طریقے سے میرے گھر کی جو ثقافتی ورثے ہیں وہ محفوظ رہیں گے